مجھے لگ رہا ہے کہ میرا موبائل ڈیٹا ختم ہونے والا ہے یا حد سے تجاوز کر چکا ہے اور میں اس بارے میں تھوڑا پریشان ہوں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے موجودہ ڈیٹا پیک کا کتنا استعمال ہو چکا ہے اب میرے پاس میرا کتنا بچا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے میں اپنے موبائل آپریٹر کی ایپ یا کسی اور ذریعے سے یہ معلومات حاصل معلومات کر کیسے حاصل کی کر سکتی ہوں برائے مہربانی میری رہنمائی کریں تا کہ میں اپنی ڈیٹا استعمال کی صورت میں حال بہتر طریقے سے سمجھ سکوں میرا موبائل نمبر آٹھ آٹھ سات دو پانچ چھ دو تین سات چھ ہے